हां जी नमस्ते ठीक ऐ तूं सनाऽ

हां कोई दकान इयै किश बिज़नेस खोलना हां ठीक ऐ अवा इ'यां होङन इत्थै औङन लोक शोक लैने आस्तै हां ठीक ऐ आवेआं ते फ्ही दिक्खगे चलेआं अच्छा शैल कम्म चली जाह्ग अच्छा ठीक ऐ भी चलगे फ्ही सनायां जिस दिन जाना होग तां हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ सगुआं ठीक ऐ बिज़नेस खु'ल्ली जाह्ग ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ चली जाह्ग ठीक